हैल्लो होर भाई साह्ब केह् हाल चाल ऐ थुआढ़ा एह् में तां फोन करा दा हा महा दिबार जेह्ड़ी कन्नै आह्ली ओह् महा ढैैइयै दी मौसम खराब होने दे कारण ते उस्सी महा ठीक ठुक कराई लैने आं थुआढ़े थुहाढ़ी केह् राऽ ऐ ओह्दे बारै च अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ तुस मिस्त्री तुप्पी लैएओ कोई इक्क दौ दिन बाद कम्म स्टार्ट करियै पर चलो ठीक ऐ फिर मिलियै गल्ल करने आं फिर